हमरा सबके चौरचन पाबनि होइ छै तैमे अरिपन पड़ै छै अरिपन दै छियै ओइमे अरिपनमे दए कऽ सिन्दूर पीठार लगेलहुँ डालीपाती पसारलहुँ सबकिछु चौरचन पाबनिमे कयलहुँ हमसब तकरबादमे देवउठाओन भेल देबउठाउनमे अरिपन पारलहुँ अरिपन पारिकऽ बखारी पारलहुँ ओइमेकऽ अन्न देलहुँ सात रङ्गके हँसुआ पारलहुँ खुरपी पारलहुँ हर हरखन्डा पारलहुँ पालो पारलहुँ कुल्हरि टेङ्गारी पारलहुँ सबकिछु ओइमे पारै छी हमसब देबउठाउनमे बखारीमे अन्न पानि सबकिछु दै छी पूजापाठ करै छी कलश भरि रखने रहै छी तब ई सब कए कऽ तऽ हमरा सबके बिवाह शादी होइए तैमे कोहबर घरमे सिनुर पिठार लगाकऽ कोहबरमे से लिखै छी लड़िका लड़कीके नाम लिखै छी अपन ओइमे अरिपन पारलहुँ देवालमे देलहुँ नीचामे देलहुँ दुभिधानसँ देलहुँ सबकिछु दए कऽ तऽ बर कनिआँके तऽ अरिपन दए कऽ तब घर कयलहुँ आओर हमसब देबालोमे दै छी अपन